हेलो की समचार छै अहाँ सभ गाममे तऽ बहुत विकास भेल हेतय की सभ हइ छै

हँ बड़ा हमरा आरके आइके आइ काल्हि नहि होतय ढेरी गाड़ी घोड़ा चलय छै देखय छियै सड़कपर विकास बनलय हँ बढ़िआँ आइ काल्हि छै जे गाड़ी फट्टा तऽ जादे चलय छै ओहिठाम तऽ नहि मिलय रहय तैं आजकल तऽ सड़कपर आब ढेरी गाड़ी ठेला चलय छै तऽ लोग चलि जाइ छै कतहुसँ कतहु भरि दिनमे मतलब पहिलेके जमानामे नहि ने रहय चलि जाइ छियै जल्दीसँ गाड़ीपर कतहुसँ कतहु हँ आजकलके जमानामे तऽ गड़िये घोड़ासँ चलय छै आदमी पाँच टाका लागतय दए कऽ चलि जेबय आजकलके जमाना तऽ ई भेलय विकास भए गेलय सगरे गली गलीमे रोड बनि गेलैये तऽ आब चलि जाइ छियै टेम्पूयेपर चढ़ि जाइ छै कहय छियै की ईये रिक्शापर तऽ किछुपर चढ़ि लै छियै चलि जाइ छियै आजकलके जमानामे तऽ कनियो दुरा हटिया छै जे कोनो मेलो ठेलो जाइ छै तऽ पर चढ़ि लै छै लोग चलि दै छै पैदल तऽ नहियें जाइ छियै तुरन्ते कहय छै हइ यहाँपर चढ़ि ले चल लए चल कथी लए बौवाइ लए जेबहा जे सङ्गी साथी रहय छै ओकरो कहय छै चढ़ि ले चल जे चारि पाँच टाका लागतौ